असां हिकु दफ़ो व्यापारी सभु गॾिजी पाण में बस में राजकोट तां माउंट आबू जी टूर ते वियासीं जिते असां पहाड़ी गंज नकिले तलाउ ते बोटिंग कइसी ब्रह्मा कुमारी में उनजा मंदिर बि ॾाढा घुमयासी उते रंग बिरंगी फ्लावर हुआ जैन मंदिर घुमयासीं घंटा घर घुमयासीं उते सुर्यास्त जी ख़ासि स्थर ते असांखे गाइड वठी वियो जिते असां फ़ोटा बि जाम खिचासीं जेके असां अप अपलोड कयासीं फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते व्हाटसप ते बारिश जा काफ़ी सीन खयासीं